हेलो बोले सर क्या आप नमस्ते नमस्ते सर बोले सर आप लोग का होटल का क्या व्यवस्था है सर कैसी व्यवस्था करते हैं हाँ सर सर परेशानी परेशानी बहुत परेशानी हुआ है नल में पानी ठीक से नहीं आता है सर फिर मेरे रूम का एसी नहीं काम करता था फिर रूम बहुत अजीब ही स्मेल कर रहा था फिर खाना नहीं अच्छा था उसके बाद फिर रूम फ्रेसनर नहीं था हाँ हाँ सर करवा दीजिए सर आप लोग का स्टाफ भी सर बहुत अजीब विहेब करता है हाँ सर वह हम समझ नहीं आपका इस्टाफ नहीं समझता है आपका स्टाफ ठीक से बात भी नहीं करता है उसको खाना लाने हम ऑर्डर दिए तो बहुत लेट खाना पहुँचाया उसके बाद फिर उससे पूछे तो वह हाँ सर हाँ सर हाँ सर थोड़ा सा दिक्कत हुई सर हाँ सर नहीं सर उसके हाँ सर तीन दिन और रहना हाँ कम से कम हमारे मतलब वह रूम का थोड़ा नल ठीक करवा दीजिए थोड़ा ए सी ठीक करवा दीजिए उसके बाद थोड़ा रूम फ्रेसनर ला दीजिए थोड़ा सा जल्दी इस पर करवा हाँ हाँ ईट का हाँ थोड़ा बोलिएगा नहीं यही थोड़ा खाना उना पर थोड़ा अच्छे से सर्विस दिया कीजिए हाँ जैसे सुबहा में सुबहा में रोटी और मिक्स वेज सब्ज़ी हाँ दोपहर में चावल दाल और फिर सब्ज़ी पनीर या मिक्स वेज जो मिल जाए उसके बाद फिर शाम में हाँ सर नॉन व्हेज में जो अच्छा आप लोग खिला दे खा लेंगे ठीक ठीक